जेन'बा गोदोनि दिनावहाय जोङो जेन'बाफोर माबाफोर बायोबा जेन'बा आखाइजों आखाइ नङाबा लोगो हमनानै फैसाखौ होनो गोनां जायोमोन दानि दिनावहाय जोबोद इजि जाबाय बे इजिफोरानो जाहैदों इन्टारनेट फैनानै इन्टारनेटाहाय जोंखौ बुहुद हेल्प खालामबाय मानोना जोङो बै दाबसे जायगायाव थाङालासिनो अनलाइन पेमेन्त खालामनो हायो एप्सनि थ्रुयै जेरै गुगोल पे फन पे क्युआर क'ड आव स्केन खालामबानो जोङो फैसाखौहाय ट्रान्सफार खालामहरनो हायो मानोना जों थांनांगौनि गोनांथि गैला बहाबा थाङोब्ला नांब्रबगौबा जों दकानफोराव माबाफोर बुस्तु बायनांगौबा अनलाइनजोंनो जोङो बुस्तुफोर बायनायावहाय बे एप्सनि थ्रुयै गुगोल पे फन पे नि जायै बा क्रेडिट कार्डजों जोङो फैसाखौ दाननानै बा बै क्युआर क'डखौ स्केन खालामनानै फैसाखौ ट्रान्सफार खालामनो हायो आरो गुबुन सोरनावबा फैसा नांथारगौब्लाबो बैनि जोहै बै एप्सनि जोहै जोङो बिहरथ'नो आरो हरथ'नो इजियैनो हायो मानोना दानि जुगाहाय इन्टारनेटनि जुग इन्टारनेटाहाय गोबां सोलायनाय लाबोबाय बेफोरो जाहैबाय दानि दिनाव इजिसिन जोंनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोन्दों कि बिदि समा जोंनियाव फैदों जों गोरलैयैनो क्युआर क'ड स्केन खालामनानै हरनो हायो पेमेन्त खालामनो हायो गोसो बायदि जों खालामनो हायो बेनि थाखायनो आं जोबोद मोजां मोन्दों बिदि जानायनि थाखाय गोसोखौ जोबोद मोजां मोन्दों मानोना जों बेवहाय थांनानै हैनांगौनि गोनांथि गैला बेनिखायनो आङो जोबोद मोजां मोन्दों